हम जे कूलर लेले रही ने अहाँसँ कूलर बढ़िआँ रहै हवा भी बढ़िआँ कूलिङ्ग दैत रहै लेकिन किछु दिन बाद कुलर अहाँके खराब हो गेल फेर मिस्त्री बोलाके ठीक करबैलए पड़ल